हमरा गाँवमे हॉस्पिटल तम छै डॉक्टर तम छै दवाइ नहि भए रहल छै डाक्टर दवाइ करै छै खाँसीते छै सर्दीते छै या माथते छै इलाज तम भए रहल छै इलाज एतदम नहि बचयवला सम्भव रहै छै तऽ लए तऽ बाहर भादल जे आब गाँवमे जे गाँवमे डॉक्टर छै ओतय लए देल एतय इलाज जे आदमी बचयवला सुविधा रहै छै बचि जाइ छै तऽ आदाँ पैसो खर्चा भए देल बहुत थर्चा भए देल ओम्हर फेनो थर्चो बहुते भए देल आ बचयवला सुविधा रहल तऽ अनेतो मशीन छै ओहि गाँवमे आन गाँवमे जे अनेतो मशीनसँ जाँच भेल जाँच फाँच तेलक जे अनेको प्रकारते मशीनसँ जाँच फाँच तेलाके बाद जे छै तऽ आदमी बचल तऽ थर्चो बहुते भए देल कोनो जायवला सुविधा नहि छै लए तऽ जायवला सुविधा नहि छै दाड़ी धोड़ाते नहि छै तथिसँ आदाँ जेतै नहि जेतै तोनो अथि नहि छै अपना गाँवमे जे डाक्टरो छै तऽ सुविधा नहि छै जे बचै पेशेंट बचयवला नहि छै तऽ ओ आदमीके बचबैवला सुविधा नहि छै तिछु नहि छै डॉक्टर नहि छै तिछु सरकारी होस्पिटलमे छै तऽ जाँच फाँचवला मशीन आर तिछु नहि छै तोनो चीजते सुविधा नहि छै तऽ ई चीज तऽ सुविधा तऽ नहि रहैत अथि छै जे तोनो चीजते सुविधा कनि दै तऽ दाड़ी धोड़ा लए तऽ भागतै आगाँ भागतै जे डॉक्टर छै जतय वहाँपे जहाँपे दवाइ तवाइ हो रहा है वहाँ हरदम होइ छै ओतय लए तऽ जेतै जितनो चीजते सुविधासँ आदमी बचै छै तऽ बचेनाइ छै